जय झूलेलाल हूअं त मुंजियूं सभ भाॼियूं वैरायटियूं पुलाव सभ ॾाढा सुठा ठहंदा आहिनि पर हाणे अॼुकल्ह जा ॿार नयूं नयूं वैरायटियूं थोरियूं ॾिसी था अचनि वरी ॿाहिरां खाई था अचनि त पोइ घरु अची थोड़ो ज़िद था कनि त मम्मी अॼु असांखे पिज़्ज़ा ठाहे ॾिए अॼु असांखे बर्गर ठाहे ॾिए अॼु असांखे टोस्टर ठाहे ॾिए त हिकु ॾींहुं असांजे घर में ॿारनि थोरो ज़िद कयो त मम्मी असांखे अॼु दाल बाटी खाइणी आहे हाणे दाल बाटी थोरी आहे त ठाहिण में मुश्किलु पर हाणे ॿारनि जे ज़िद जे करे मां बि खणी थोरी हिमत कई हा ठीकु आहे अॼु मां तव्हांखे दाल बाटी ठाहे थी ॾियां ऐं दाल बाटी त भाई मां ठाहिणु त बिठमि पर मुंहिंजो त ॼण शरीर मां पसीनो ई निकिरी वियो जो मुंहिंजी बाटी ठहे ई न कोई पई रहिजी वञे कची त कोई वरी सड़ी पई वञे हाणे मां त करे करे ठाहियो मींस की ठाहे ठाहे करे तंग थी वियमि नेठु थोरी हिमत कई न भाई हाणे ॿारनि चयो आहे त मूंखे ईअ दाल बाटी त भाई इन्हनि खे कीअं बि करे सुठी करे ठाहे ॾियणी आहे हिमत रखी थोरी दाल बाटीअ खे ठाहिण जी कोशिशि कई नेठु दाल बाटी चङे तराहं सिम ते सिझाई सुठी ठही अहिड़ी सुठी ठही जो ॿार चवनि पिया मम्मी तू त होटल खां बि सुठी ठाही अथई दाल बाटी ठाही करे मुंहिंजा ॿार ॾाढो ख़ुशि थी विया जय झूलेलाल